मैथिली भाषा अन्य भाषासॅं प्रभावित भेल अछि जेना संस्कृत वा अंग्रेजी संस्कृतसॅं प्रभावित भेल अछि चूँकि संस्कृत जे बाजल जाइ छै तहिना मैथलियौ के शब्द के उच्चारण होइ छै जेना संस्कृत मे जे छै से संयुक्ताक्षरके प्रयोग कएल जाइ छै तहिना मैथलियौमे संयुक्ताक्षर के प्रयोग कए के ही बाजल जाइ छै भाषा आओर अंग्रजीसॅं प्रभावित भेल छै कि लोक आइके समय मे जहिना अंग्रेजी बाजै छै अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तहिना लोक चाहि रहल छै कि मैथलियो भाषा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चलय जतय हम मैथिली मे कोनो सवाल करि तऽ ओ सवाल के उत्तर हमरा भेट जाय इन्टरनेट के माध्यमसॅं आर इएह कारण छै जे कि मैथिली भाषा अन्य भाषा सऽ भी प्रभावित भेल छै आओर हमहु ई चीज बुझै छियै जे कि मैथिली भाषा संस्कृतसॅं मिलैत जुलैत भाषा छै जे संस्कृत बाजैया हुनका लेल मैथिली बजनाइ बहुत आसान छै आओर अंग्रेजीभाषी जे लोक छथि ओहो चाहि रहल छथिन कि मैथिली भाषा मे भी हुनकर प्रश्न के उत्तर इन्टरनेट के माध्यम सॅं हुनका भेट जाय